पळोवंक वचत जाल्यार पॉपुलेशन हेंच सगळ्यांत मोठें आव्हान आसा आमकां कित्याक कांय म्हटल्यार पॉपुलेशन वाडल्या कारणान हांगाचे लॉकल लोक प्लस मायग्रंट्स सगळे हांगा सॅटल जाल्ले कारणान तांकां जागो ना रावपाक रावपाक जागो ना म्हणून ते आमचीं रानां दोंगर सगळे कापीत चल्ल्यात तेन्ना थंय पर्यावरणाचें मोठें आव्हान येता कित्याक कांय म्हटल्यार रानां पेडां कापलीं कारणान थंय पळय जो आमचें जो कितें नॅचरल हॅबिटेट आसता तें डिस्ट्रॉय जाता मागीर थंय कितें आमचें वॉटर रिसोर्सीस आसा ते डिस्ट्रॉय जाता आनी कचरो मागीर थंय ती लोकवस्ती जाल्ले कारणान थंय जनावरां जाता कुत्रे जाता मागीर तांचें सगळें प्लास्टीक कितें कितें कचरो आसता तो कचरो लोक एक एकदां उदकानूय बी उडयता जनावरां गायो वयता उदकांत रावता थंय सगळें पॉल्युशन जाता पॉल्युशन जावन मागीर लागींचेच उदकाच्यो आमच्यो बांय झरे कितें आसा पळय उदकाचीं स्त्रोत्रां बांयो झरे तळीं ते सगळें पॉल्युशन जावन वता आनी निवळसाण म्हटली जाल्यार म्हाका तर तितलीशी व्हडली निवळसाण दिसना नगरपालिका येताच वाठार असो निवळ आसच ना पूण नगरपालिका येता ती आठ आठ दिसांनी कचरो व्हरताय बीन वॅट कचरो आनी ड्राय कचरो सुको ओलो अशे ते सेप्रेट दवरून सगळें करता पूण तितली बी निवळसाण ना की निवळ म्हणू सारकेंच आनी पॉल्युशन इतलें पॉल्युशन वाडलां प्रत्येक घरांत चार चार पांच पांच बायक्यो स्कुटरी न कारी न आसा सगळेंच आसा आनी पयलीं रान राना पेडां चड आसल्या कारणान पॉल्युशन कितें जाता नॉयझ पॉल्युशन सोड तें मागीर नॉयझ पॉल्युशन जालें क्लायमेट पॉल्युशन आशिल्लें तें सगळें हॉर्न मारून मारून नॉयझ पॉल्युशन गाड्यो करता आनीक तेंचो पय तो धुंव धुंवर येता पळय सगळो तो तीं झाडां पेडां ओडून आमकां बरी हवा दितालीं आतां झाडां पेडांच आमी नश्ट केल्ल्या कारणान आमकां खंयच्यान बरें क्लायमेट मेळटलें निवळ क्लायमेट मेळचें ना तेन्ना सगळें प्रदुशणूच जावन गेल्लें आसा